जय झूलेलाल मां ॿारनि खे सुठियूं रेसिपियूं ठाहे ॾींदी आहियां मुंहिंजा ॿार ॿाहिरि ॿाहिरि होटल वग़ैरह में खाइणु वेंदा हुआ पर मां हाणे टीवी टीवीअ में ॾिसी संजे कुमार जो जेको टीवीअ में या यूट्यूब में ॾिसी करे मां ॿारनि खे पास्ता पास्ता चाइनीज़ जेके चाइनीज़ राइज़ पास्ता मंचुरियन वग़ैरह मां सभु पाण सिखी आहियां हाणे ॿारनि खे ठाहे करे ॾींदी आहियां ॿारनि खे इहे रेसिपियूं ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि अॼुकल्ह जे ॿारनि खे इहे रेसिपियूं ॾाढियूं सुठियूं लॻंदी खाइण में सुठियूं लॻदियूं आहिनि इन करे मां ॿारनि खे ॿारनि खे ॿाहिरां सिखी करे मां ॿारनि खे हाणे घर में ई करे खाराईंदी आहियां